हमर लक्ष्य इएह यए कि हमरा डॉक्टरसभ बड़ नीक लागैए डॉक्टरसभ कतेक नीक रहै छै जे ओ मरीजकेँ ठीक करैत छै ओकरा देखि कऽ हम बहुत प्रेरित होइत छियै ओकरा देखि कऽ हमरा बड़ नीक लागैए जे केना केना मरीजके इलाज करैत छै डॉक्टरसभ ओकरा देखि कऽ हमरा बहुत नीक लागैए ओ हमरा बड़ नीक लागैए हमर लक्ष्य उएह छै कि हमहूँ डॉक्टर बनी हमहूँ लोकके सेवा करी जे आदमीके जान बचाबी बढ़िआँसँ मतलब स्वास्थ्यके आदमीके खयाल राखी हम डॉक्टरसभकेँ देखिके बहुत अथी होइत छी प्रेरित होइत छी जे हमहूँ बनब तऽ हमहूँ लोक के मरीजके इलाज करब ओकरा ठीक करब ओकरा बढ़िआँसँ ओकरा देखभाल करब जे ओहो हमरो कुछ पुण्य मिलय हमरो इएह अथी यए लक्ष्य यए जे हमहूँ कुछ बनि कऽ अथी करी जाहिसँ कि हमहूँ देशके नाम रौशन करी गाँवके नाम रौशन करी अपन जिलाके नाम रौशन करी अपन गाँवमे सभकेँ गर्वित महसूस कराबी घरमे सभकेँ अथी करी मतलब गर्वित महसूस कराबी बढ़िआँसँ हमहूँ बहुत प्रेरित होइत छी डॉक्टरसभकेँ देखिके जे हमहूँ बनी काल्हिके तऽ हमरो बहुत नीक रहत